हेलो मोबाइल बेचते हैं कि तो समसस का लेना है हाँ समसम का लेना है

एक स्किन टच हाँ उतना उतना महँगा नहीं लेना है कम्मे का लेना है वह हमें किश्त पर लेना है कम दाम वाला हाँ किश्त पर ना ना ना ना उतना महँगा नहीं लेना है

मोबाइले पर ब हाँ मोबाइल पर बता ना दीजिए कितना में दीजिएगा ते पहले बता दीजिएगा तो वही एरिया से ना पहुँचेंगे आपके दुकान पर पाँच छः हज़ार तक नहीं हो जाएगा मोबाइल तो कितना तो कितना में मिलेंगे जबही दुकान पर हम जब पहुँचेंगे तो खाला तो हाथे थोड़ी ना पहुँचेंगे कुछ पइसा लेके ना पहुँचेंगे तो एतना बता दीजिएगा तब ना लेके पहुँचेंगे इतना में कितना दो हज़ार रुपया देने के बाद कितना फिर भरना पड़ेगा अगले महीने ना कम से कम बताइए तब ना मोबाइल लेंगे तब ना आएँगे दुकान में आने जाने में भाड़ा ना लागेगा हेंगनी है जो पहुँच जाएँगे